न माने कंहिं बि बाईक जी प्रतियोगिता या कार्यक्रम में अॼु ताईं कोई बि हिसो न वरितो आहे बल्कि इहो आहे कि माने बाईक ॾाढी हलाई आहे ऐं मां हिक ॾींहं में ढाई सौ खां पोणे टे सौ किलोमीटर बि बाईक हलाए चुको आहियां ऐं उन में बि मुंहिंजो बाईक जो एक्सपीरियंस ॾाढो सुठो हुयो त मां जंहिं हिसाब सां राति जे समय में बाईक हलाईंदो आयो हुयमि कोविड जे टाइम ते त मूंखे ॾाढो मज़ो आयो हुयो ऐं मां हुन में बाईक हलाइण में पाण खे ट्रेन बि महसूसु कयो जीअं सेफ्टीअ सां माने हैल्मेट पाए करे ऐं पूरी रोडनि जी गाइडलाइन फॉलो करे समय सां पंहिंजे मंज़िल ते पहुतो हुयमि त मूंखे ॾाढो सुठो लॻियो हुयो ऐं मां पाण खे सुठो बाईकर महसूसु कयां पियो बाईक ॾाढी वधीक हलाइण सां इंजन में फ़र्क बि पवंदो आहे त मां हिन खे विच में अध घंटे जो ब्रेक बि वरितो हुयो त इन खां पोइ बि मां ॿिन्ही मंज़िल ते समय खां अवल ई पहुची वियो हुयमि ऐं बाईक हलाइण जो जेको उहो मुंहिंजो एक्सपीरियंस हुयो ॾाढो सुठो हुयो ऐं मूंसां जेको गॾु हुयो हिकु माण्हू ॿियो बि हुन बि मुंहिंजी तारीफ़ु कयाईं की वाकेई मञिणो पवंदो की एॾी वॾी समय जी गाॾी तव्हां हेॾी परियां खां हलाए आया आहियो